आङो गोजान गोजान बेरायनो मोजां मोनो आरो आङो गारि गारि गाखोनानै गोजान गोजान दावबायनो मोजां मोनो आरो आं थांनो मोजां मोनो जायगा नायनो मोजां मोनो आङो बेरायनो आरो न'नि न'नि बिसि फिसा फिसौजों थांनो बेरायहैनो मोजां मोनो आङो गोजानाव जायगा नायनो आरो जायगा नायनानै गोबां गोबां खामनि खोथा सोलोंबोनो मोनो आरो ओंखायनो आं गोजान गोजान थांनो मोजां मोनो आङो जायगा नायनो मोजां मोनो आरो आङो गोजान गोजान नायनानै बायदि सिना नुबोनायखौ मोजां मोनो आरो आङो गोजान गोजान बेरायहैनो मोजां मोनो आङो आङो बेरायबाय थानो मोजां मोनो आङो गारि गाखोनो मोजां मोनो आरो आङो गोजान गोजान जायगायाव थांनो मोजां मोनो जायगा नायहैनो मोजां मोनो आङो जायगा नायनानै मोजां मोनो आङो बेरायनानै जायगा दावबायनानै मोजां मोनो आङो आं बेराय हैबाय थानो लुबैयो आरो आङो बेरायो आङो बेरायबाय थानो मोजां मोनो आङो बेरायनानै बेराय हैबाय थायो आङो गोजान गोजानाव गोजान गोजान जायगा नायो आङो गोजान गोजान थांबाय थायो गोजान गोजान बेरायहैयो लोगोफोरजों आङो बेरायनो मोजां मोनो गोजान गोजान थांबाय थायो आङो गोजान गोजानावहाय थाहैयो आङो नायो जायगा नायो गोजान गोजानाव बेराय हैयो गोजान गोजान थांबाय थायो आङो बेरायो जायगा नाययो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो थाङो आङो गोजोन गोजानाव थांबाय थायो आङो जायगाफ्राव बेराय हैबाय थायो गारि गाखोयो सामफ्रामबो सामफ्रामबो सामफ्रामबो गारि गाखोयो थाङो